नोंगौ आंनि जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायाव सोनारो मानोना जोङो मोब्लिब गैयाब्लानो माने जिउखौ गैयाबायदि साननानै लायो जेरै गरमनि दिनाव जोङो मोब्लिब गैयाब्ला जोङो फांखा गैयाब्ला जोङो माने बार गैयाब्ला जोङो माने फांखा होनानै सालायो फेन सालायो माने आरो दै बोखोनाय मटर मेचिन बोखोनायफ्राव जोङो पावार एबा मोब्लिबनि गोनांथि जायो बेखौ अब्ला मोब्लिब गैयब्ला जोङो माने थांना थानो होननाय बायदि जायो मोब्लिबनि सायावसो सोनारो आङो दा बेनिखायनो माने जोंनाव पावार कर्ड एबा मोब्लिब गैयिआव एरैबायदि गोहोम गोग्लैयो जोङो मटर मेचिन दै बोखोनाय जोंनि जानाय लोंनाय दुगैनाय आरो लोगोसे बिदिनो न'खराव कारेन्ट लाइट बाल्ब इलेक्ट्रिक लगायनाय सायाव सोरांनि सायाव जोङो खोमसि मोनो बेनिखायनो जोङो पावार गैयिनि समाव एबा कारेन्ट एबा मोब्लिब गैयाब्ला माने खोमसि जायो बेनिखायनो जोङो मोब्लिब गैयाब्ला जिउनि राहाया खोमसि बायदि जानांगौ जायो बेनिखायनो आंनि जिउआव मोनब्लिबजों आं सोलियो मानो आं बेखौ बुङो आगेयावहाय सुबुंफोरनि सोरनाबा सोरनाबा इनभार्टरफोर दं जुदि मोब्लिब गैयाब्ला बिथांमोननि इनभार्टारजों सोलियो आरो इनभार्टारआबो एखनब्ला जोबना होयोब्ला चार्ज गैयाब्ला अब्ला माने जोबोद माने बिसोरबो खस्थ' मोंनांगौ जायो बेनिखायनो पावार कार्डआ पावार कर्डनि समाव बियो जोबोद गोहोम गोलैयो जेराव पावार कर्ड गैयाब्ला जोंनि थांना थानायाव जोबोद जेंना फैयो बेनिखायनो आं आंनि जिउनि राहाया मोब्लिब सायाव सोनारो होननानै